हेल' औ थांजागौमोनथ' आरो जानायाथ' नों होनग्रोनायसाय मा मा जायो थांनाय देतखौ बिदिनो ज' रालायनोसै थिन थारिकखौनो लानोसै नामा ओमफ्राय साबैसे थांनो जों

अ औरै आंबो होनबा साथामसो लानानै थांदेरनोसै नामा ओमफ्राय गारि रिजाबालाय माखौथो लानो ओमफ्राय गारिनि रिजाबालाय माखौथो लानो

जानायफोरखौलाय मा मा लानो सानखो आटसा होमबा सैद' थारिकाव देत जाबाय आरो ना

दे